इस्कुलमे हमरासभके बचपनमे खेल सीखायल गेल छलै जेना सूइ धागा भेल सूइ धागा भेल जे अहाँ पहिने अगर जाके सुइयामे धागा पैसेलहुँ तऽ अहाँ जीत सकैत छी जे पाछाँ पैसेलथि ओ हारि गेलथि सकेंड भेलथि थर्ड भेलथि कुरसीवला खेल छलै पाँच गो कुरसी लागल यए छओ गो बच्चा खेल रहल अइ ओहिमे तऽ एगो तऽ कियो हारबे करतै होइत छलै कितकित भेल कितकितमे जेना छओ घर होइत छलै चारि घर होइत छलै एनाही खेलायल जाइत छलै गोटरससँ खेलाउ एनेही बचपनके खेल तऽ इस्कुलमे एनाही खेलायल जाइत छलै जे ओहिमे आगाँ निकलि गेल से फर्स्ट कयलक सकेंड कयलक प्राइज थोड़ी मास्टरसभ ओहि टाइममे दैत छलै चोरा नुक्की खेलू जेना कोना कोनी खेलाइत छलै ईसभ खेल सकैत छलहुँ पचीसी लूडो कैरम बोर्ड ई सभ इस्कुलमे खेल सकै छलै हेँ ओहिमे प्राइजमे उएह पेन भेटल कहियो कॉपी भेटल इएह सभ प्राइजमे भेटैत छलै हेँ इएह खेलसभ इस्कुलमे ओहि टाइममे होइत छलै